ہلو ہاں پوجا ہاں کیسی ہے اچھا مجھے نا ایک تھوڑی ہیلپ چاہیے تھی یہ اپنے جو میں نا ڈیجی لاکر ہے نا میں نے پہلے جو یہ اپنا ڈیجی لاکر کیا تھا تو اس میں میں نے اپنا فون نمبر اپڈیٹ کیا تھا ہاں تو اب کافی ٹائم ہو گیا یار کم سے کم سال دو سال ہو گئے اسے تو یار اب وہ کیسے کرتے ہیں دوبارہ میں نا بھول گئی ہوں اب میں نے کوشش کی ہے لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے مجھ سے تو تجھے پتا ہے اس میں نا سارے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اپنے یہ میرا تو وہاں اس میں نا وہ پین آدھار پاسپورٹ سب کچھ ہے تو مجھے نا ایکچلی ابھی کہیں باہر جانا ہے تو میرے کو یہ اب آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوں انڈیا جا رہی ہوں تو پھر اس کے لیے میرے کو یہ چاہیے تو اب یہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے نا ورنہ تو کھلے گا ہی نہیں وہاں جا کے ایشو ہو جائے گا اب پرابلم یہ ہے کہ میں بھی پھنسی ہوئی ہوں میں گھر پر ہی ہوں کہیں جا نہیں سکتی ہاں تو مجھے بتا دے کہ ایک تو کہاں سے جانا ہے جب آپ اپنا یہ ایپ ڈاؤن لوڈ تو وہ خیر ہوا ہی ہوا ہے تو اس میں جو اسٹپس کہاں پہ جاؤں میں سیٹنگس نہیں مل رہیں یار مجھے وہ میرے کو لگا کہ وہاں پہ پروفائل میں جا کے کرنا ہے بٹ اس میں وہ آپشن ہی نہیں دے رہا فون نمبر چینج کرنے کا وہ شو تو وہ کر رہا ہے لیکن وہ پرانا نمبر شو کر رہا ہے وہ ابھی نیا وہ نیا تو میرے کو چینج کرنا ہے نا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے میں سیٹنگس میں گئی ٹھیک ہے ہاں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چینج کر کے اوکے پھر اس کے بعد موڈیفائی ٹھیک ہے اور پھر میں اس کے بعد اس میں اپنا نمبر چینج کر دوں اور او ٹی پی دے گا اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے میں ایک باری یہ نا یہ کر لیتی ہوں اگر مجھے کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو پھر میں تیرے کو دوبارہ کال کرتی ہوں پریشان کرونگی ٹھیک ہے نا چل تھینک یو